नमस्ते सर जी सर जी सर तो सर मैं आया हूँ आपके सोरूम में सर मुझे जैसे कमर्सियल गाड़ी चाहिए जैसे हीरो मजिस्टिक आती है तो हम सर जैसे कपड़ा ओपड़ा बेचना चाह रहे हैं जैसे वहाँ फील्ड में तो उसमें सर कुछ उसमें सरकार दे रही है का उसमें सर जो हैं कुछ छूट दे रही है जी जी सर जैसे सर मुझे छोटी छोटी पैर वाली यही है सर हीरो हीरो मजिस्टिक आती है तो वो ज़्यादा सर जो कामर्सियल में बहुत बढ़िया चलती है एवरेज भी उसका बढ़िया रहता है हम मतलब देहात ओहात साउड में गाँव में जाएँगे तो वो हर दम रुकन पड़ेगा उसको खड़ा करना पड़ेगा नय तो सर जब तक रुकेंगे नहीं तब तक कैसे हम माल बेचेंगे

जी सर नहीं सर तो हमको एवरेज वाली चाहिए न जैसे हमको ज़्यादा चलना है

तो औरेज वाली गाड़ी सर कौन बढ़िया हैं क्योंकि हमको तेल का बचत करना है सर जान रहें इतना ज़्यादा महँगा कि पेट्रोल हो गया है तो हम बचाएँगे नहीं तो हाँ तो सर इसलिए हाँ तो अवरेज वाली हमको गाड़ी हम कहे रहे हैं न और सबसे बेस्ट है सर लगेज लगेज गाड़ी है हाँ तो सर कितना उस पर कितना लाद सकते हैं सर उस पर सामान तो सर कितना सामान लाद सकते हैं अरे सर जैसे अरे सर जैसे कामर्सियल में सर हमको कपड़ा लाद कर लेके जाना है जैसे अभी घर पर है कामर्सियल में हमको आलू लादना है वही मैं पूछ रहा हूँ सर तो तो क्या रेट सर उसका है बानबे हजार कंप्लीट पड़ जाएगा उसमें एक फाइनैन्स कितने कितने का है फाइनैन्स तो होगा नहीं फुलपुर फुलपुर्प फुल पेड है फुल पेड है बानवे हजार अच्छा सर तो उसमें ये जो है हमारा बीमा वाला जो होता है हाँ तो उसका उसका का कै साल का मिलता है गाड़ी के साथ जी सर